जियां कि अज्ज में तुसेंगी दस्सने आह्ली आं कि साढ़े ग्राएं बिच्च न वजन बधाने दा केह् तरीका ऐ कि'यां बंदे दा भार बधी सकदा ऐ हून दिक्खो गी जेह्ड़े पतले पतले बंदे होंदे जादै पतला बी निं बंदा शैल लगदा अ'ऊं तुसें सनानी आं अ'ऊं बी पैह्लें बड़ी पतली ही सारे मिगी हसदे हे फ्ही में केह् कीता में दस्सनी आं तुसें में बी ग्रांऽ बिच्च रौह्न्नी आं ग्रांऽ बिच्च न केह् केह् ऐसे नुसके होंदे न घरै दे नुसके जेह्दे कन्नै अस वजन बधाई सकने आं तुसेंगी में सबतूं पैह्लै सनानी आं दिक्खो साढ़ै घर दुद्ध दुद्ध इक ऐसी चीज ऐ जेह्ड़ी साढ़ै अन्दर दियां सारियां कमियां जेह्ड़ियां पूरियां करदी ऐ ठीक ऐ ते दुद्ध असें केह् करना दुद्ध लैना दुद्ध असें घर हून डंगर रक्खे दे होंदे ते उं'दे शैल उ'नें खराक खलान्ने आं ओह् जेह्ड़ा साढ़ा देसी दुद्ध होंदा न ओह् बास्तै बड़ा स्हेई होंदा ते हून असें केह् करना ते दुद्ध लैत्ता दुद्ध लेई लैत्ता असें इक गलास ते ओह्दे बिच्च असें पाए इ'यां केले लैते ठीक ऐ ते केले घर बी केइयें लगदे उ'आं बाह्रा लेई लैओ तुस केले लैते ते फ्ही ओह्दे बाद केले लेइयै ते ओह्दे बिच्च केह् कीते कट्टियै पाउड़े हून ग्रांऽ बिच्च इन्नी कु'त्थें तुसेंगी पता मशीनां होआ दियां ते असें केह् कीता ओह् पाए फ्ही ओह्दे बाद बिच्च अस केह् पाई सकने आं खंड पाई लैत्ती जिन्नी तुस खाई सकदे ओ जादै मिट्ठा बी निं थोह्ड़ी पाई लैती फ्ही ओह्दे बिच्च अगर अस पाना जियां काजू पाउड़े बिच्च बदाम जेह्दी चीजें कन्नै तुसें लगदे कि साढ़ा भार बधी सकदा ऐ हैनी ते हून असें केह् कीता ओह्दे बिच्च ओह् पाया फ्ही उसी शैल इयां घोली लैत्ता ते घोलियै चमचे कन्नै घोली सकनें शैल इ'यां निक्का निक्का करियै कट्टे दा होऐ केले ते शैल घोलियै ते फिर उसी केह् करना पीना ओह् रोज अगर अस पीचै ना अस रोज पीचै जियां सवेरे पाई लैता सवेरे शाम्मी इ'यां रोटीन बिच्च पीता अगर दो टैम नेईं कोई पी सकदा इक टैम गै पियै ते म्हीना इक अगर कोई पियै दिक्खै ना ते बंदे दा जेह्ड़ा वजन ऐ ओह् बधना शुरू होई जंदा ऐ ठीक ऐ ते अ'ऊं तुसेंगी सनानियां कि जियां एह् ते चलो होई गे घरै अन्दर इक मतलब तुसें अस एह्दा नुसका होर बी बड़ियां चीजां होंदियां जियां घरै दा दुद्ध ते इक होई गेआ घ्यो होई गेआ मक्खन होई गेआ हून जियां कोई रुट्टी खंदा हैनी साढ़ै इ'यां ग्राएं बिच्च होंदा कि जेल्लै कोई इ'यां रुट्टी खान बौंह्दा ते कन्नै घ्यो देउड़ेआ मक्खन देउड़ेआ घ्यो ते मक्खन कन्नै शैल जेह्ड़ी बंदे दी सेह्त बनदी ते वजन भार जेह्ड़ा वजन जेह्ड़ा ओह् बी बधदा ते हून असें केह् करना कि ओह् लैना केह् आखदे मक्खन खाना चाहिदा फ्ही अस दुद्ध शैल पीना घ्यो खाद्धा एह् सारियां चीजां जेह्कियां असें खानियां चाहिदियां जेह्दे कन्नै साढ़ा भार बधदा होऐ ठीक ऐ ते उ'आं हून साढ़े ग्राएं बिच्च जेह्ड़ी बी कोई चीज खन्ने आं ओह् केह्ड़ी होंदी देसी होंदी ओह्दे बिच्च कोई बाह्र दा किश मलाए दा निं होंदा ते देसी चीज ऐ तुसेंगी पता ते शैल गै होनी जिन्नी गै होई सकै ना घरै दी चीज खानी घरै दी चीजै कन्नै केह् होंदा कि नां ते असें कोई बमारी शमारी लगदी शैल साढ़ी जेह्ड़ी सेह्त ऐ ओह् बी शैल रौंह्दी ऐ इ'यां सरोई रौंह्दी फ्ही अस शैल रौह्न्ने कोई बी बाहरै दी चीजें कोला जेह्कियां घरै दियां चीजां न ग्राएं दियां चीजां न देसी अस अपने डंगरे दा हैल दिन्ने आं ओह् चीजां खानियां सब्जियां जियां अस आखने आं इ'यां सैल्लियां सैल्लियां सब्जियां लगदियां शैल ओह् खाद्धियां फ्ही दुद्ध शुद घ्यो श्यो पीता एह् चीजां खाने कन्नै जेह्ड़ा साढ़ा वजन ऐ भार ऐ ओह् बधना शैल होई बंदे दा जेह्ड़ी सेह्त ऐ ओह् शैल होई जंदी नरोई सेह्त होई जंदी फ्ही हून में तुसेंगी सनानी आं जियां अस केह् करने आं थोह्ड़ा चलने चुलने निं बाह्र जाना जेह्ड़ी बूह्टें दी सवेरे ग्राएं केह् होंदा बूह्टें दी शैल बाह्र जाइयै हवा लैंदे उं'दे कन्नै केह् होंदा कि जेल्लै अस बाह्र हवा शवा लैन्ने आं अ'ऊं सनां कि बूह्टें दी जेह्ड़ी हवा न असें बड्डै पैह्र ओह् लैनी आखदे बी हैन न बूह्टे जेह्ड़े असें दिंदे न केह् आखदे न उसी कार्बनडाईक्साईड ओह् जेह्ड़े असें बूह्टे दिंदे ते उं'दे बिच्च कार्बनडाईक्साईड जेह्ड़ी होंदी अस दिन्ने ते ओह् असेंगी आक्सीजन दिंदे ते बाह्र हून तुस आपूं गै दिक्खो जे ग्राएं इ'यां ग्राएं जेह्ड़े शैल हवा होंदा ताजी हवा च बंदा फिरेआ ते शैल बंदे दी सेह्त जेह्ड़ी ऐ ओह् केह् होंदी नरोई रौंह्दी इ'यां बड़ियां चीजां होंदियां इ'यां शैल खाना पीना अपने जेह्ड़ा घरै दा होंदा ओह् शैल होंदा घरै दियां चीजां खाओ बाह्रै दियें चीजें कोला घरै दियें चीजें कन्नै जेह्ड़ा बंदा शैल नरोएआ रौंह्दा